टीवीअ में मूंखे सास भी कभी बहु थी सीरियल ॾिसणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे इन में ई हिन में असांखे इहो नालेज मिलंदो आहे त असांखे पंहिंजी नुंह सां कीअं वहिंवार रखिणो खपे हम असांखे ॾिसी करे उन तरह जो असांखे उन्हनि सां वहिंवार करणु सुठो लॻंदो आहे असां उन्हनि सां सुठो हलंदासीं त उहो बि असां सां सुठो हलंदियूं उन्हनि सां असांजे दिमाग़ उते सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं विहंदियूं आहिनि की असां हुननि सां सुठो सुठो हलूं ताकी उहो बि अॻिते हली करे असां सां सुठो सुठो हलनि ऐं सुठो सुठो ॻाल्हाइनि ऐं असांखे पंहिंजी ससुनि सां बि सुठो हलिणो आहे इहो बि हुन में आहे सीरियल में की असांखे पंहिंजी अॻिते जो बि सुठे सुठो सोचिणो आहे ऐं पहले बि असांखे सुठो वहिंवार करिणो आहे असांखे इन में सम्झ सुठी मिलंदी आहे